آج کا زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے ہم کچھ بھی چیز جب شروع کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیز ہماری زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے تو اور اس چیز کو کہ ہم جب کچھ بھی کام شروع کرتے ہیں تو ٹیکنالوجی ایک ذریعہ بنتی ہے دوسرے لوگوں تک اپنی چیز کو اپنی بات کو اپنے ہنر کو ظاہر کرنے کا تو آج کے جتنے بھی یہ کاروبار ہیں ان کی ترقی میں جو چھوٹے کاروبار ہوتے ہیں ان کی ترقی میں ٹیکنالوجی بہت اہم بھومکا اہم رول اہم کردار ادا کرتی ہے آپ دیکھیں گے کہ جب مان لیجیے کہ میں اگر کوئی بزنس شروع کرتا ہوں چھوٹا سا ایک کاروبار شروع کرتا ہوں کھانے پینے کا میں نے کاروبار اگر مان لیجیے شروع کیا تو اب وہ کھانا خوان پان جو میں نے شروع کیا ہے آس پاس کے لوگوں کو تو وہ پتا چل جائے گا کہ بھائی ایک نئی شاپ یا نیا ٹھیلا یا نئی دکان جو ہے مارکٹ میں آئی ہے آس پاس کے لوگوں کو تو پتا چل جائے گا لیکن جب دور دراز کے لوگوں کو اگر ہم کسی طرح سے مطلب بتانا چاہیں یا اپنی دکان کا پرچار کرنا چاہیں تو اس کے لیے جو ہے ہماری ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت مدد کرتی ہے کیونکہ آج کے دور میں کم سے کم ہر انسان کے پاس اپنا ایک ذاتی فون تو ہوتا ہی ہے تو فون کے ذریعے جو ہے ہم فون میں جو ہمارا نیٹ ہے اور نیٹ کے ذریعے اور فون کے ذریعے ہم اپنی بات کو تو یا بات کو یا دوسری چیزوں کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں اب ہم اس دکان کا فوٹو کھینچیں گے اس دکان میں کیا کیا بنایا جاتا ہے اس کے فوٹو کھینچیں گے اس کے بارے میں لکھیں گے اس کے بارے میں تصویر ڈالیں گے اس کے بارے میں تھوڑی جانکاری دیں گے تو لوگ جو ہے آپ سے پھر جڑنا شروع کر دیں گے تو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے جو کاروبار ہوتے ہیں وہ پھر دھیرے دھیرے کر کے اسی طرح سے جب تک ہم کسی چیز کو کا ایڈورٹائز نہیں کرتے تو لوگوں کو پتا ہی نہیں چلتا کہ یہ چیز بھی مارکٹ میں آئی ہوئی ہے تو جب مارکٹ میں کوئی چیز آتی ہے تو اس کا ایڈورٹائز کرنا وہ بہت ضروری ہوتا ہے اور ایڈورٹائز کے لیے ٹیکنالوجی آج کے زمانے میں سب سے اہم بھومکا نبھاتی ہے اور آپ کا دوسرا سوال تھا کہ اگر آپ کا کوئی کاروبار ہے تو اس کے کاروباریوں ترقی کے مثأثر ترقی کو کس طرح مثأثر کیا ظاہر دیکھیں میں ہمارا اپنا بھی ایک ریسٹورینٹ ہے اور جو ہے ہم نے جب اب اس ریسٹورنٹ کو ہمارے تین چار سال ہو گئے ہیں تو لیکن جب ہم نے شروع شروع میں بالکل شروعات کی تھی میں اور میرا دوست ہم دونوں نے مل کے اس کام کو ڈالا تو ہم نے بہت سے اس شاپ کے جو آئٹمس ہیں اس کے متعلق اور جو شاپ شاپ کے متعلق بہت ساری چیزیں ہم نے گوگل پر اپلوڈ کیں سویگی کے ذریعے یا پھر زومیٹو کے ذریعے یا پھر گوگل پر تصویر ڈالی یا پھر انسٹاگرام آج کے زمانے میں آپ دیکھیں گے فیس بک دیکھیں گے واٹسپ دیکھیں گے دوسری اور طرح کی ایسی ایپ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہاں ہم نے اس کا ایڈورٹائز کیا تو اس طرح سے لوگ ہم سے جڑنا شروع کرے دھیرے دھیرے لوگوں کو پتا چلا کہ ایک نئی دوکان آئی ہے اس میں یہ یہ آئٹم ملتے ہیں ان کی کاسٹ اتنی ہے اور یہ جو ہے پھر جب لوگوں نے ہم سے آکے جڑنا شروع کر دیا تو لوگوں کو ہمارا جو ذائقہ تھا وہ بہت پسند آیا تو اس طرح لوگ ہم سے جڑتے گئے اور آج ہم تین چار سال سے مسلسل اس کام کو کر رہے ہیں اور آپ سب کی دعاؤں سے جو ہے ہمارا کاروبار خوب چل رہا ہے تو اس طرح سے ٹیکنالوجی ایک چھوٹے کاروبار میں مدد کرتی ہے اور پھر اسی کاروبار کو آگے بڑھانے میں بہت اہم رول ادا کرتی ہے